हाँ जी अपने नया सैलून खोला है क्या जी जी मुझे हेयर कट करवानी थी मैडम मुझे थोड़ा सार्ट में हेयरकट करवानी है छोटे बाल करवाने हैं और मैं हेयरकट थोड़ा सा साइड राइट हैन्ड साइड से हेयर हेयर करता हूँ तो क्या चार्जेस है मैडम अच्छा अच्छा दो सौ रुपये पर पर्सन और मुझे साथ में ब्लीच वगैरह करवाना है फेसियल करवाना है ब्लीच का क्या चार्जेस है दो सौ है और फेसियल का मैडम हम इतना करवा रहे तो कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या नहीं हम दो लोग है दो लोगों को करवाना है हमारे घर एक्चुअल में एक शादी का फंक्सन है तो हम लोग वहाँ नहीं आ आ पाएंगे आपके सैलून पर तो आप क्या आ सकते हो क्या यहाँ पर दो लोगों को करवाना है ठीक है न मैडम एक्स्ट्रा चार्ज दे देंगे जो भी आपका चार्ज होगा वो दे देंगे मैडम कितना चार्ज लगेगा अच्छा ठीक है मैडम आ जाइएगा हमको आज चार बजे आइएगा शाम में चार बजे करवाना है हेयरकट वगैरह तो दो लोगों मुझे हेयरकट करवाना है ब्लीच करवाना है और जो मेरा फ़्रेंड है उसको हेयरकट के साथ में फेसियल करवाना है तो मैडम जो भी चार्जेस होगा आप केस पेमेंट लेते हो या फ़ोनपे से करते हो अच्छा अच्छा ठीक है मैडम हम फ़ोनपे कर देंगे आप हमें आइए चार बजे कम्प्लीट करवा दीजिएगा हाँ जी जी जी मैं एड्रेस मेरा मैं वाट्सअप कर दूंगा आपका वाट्सअप नम्बर यही है न जी जी मैं आपको एड्रेस और फ़ोन नम्बर एड्रेस भेज दे रहा हूँ है न ओके ओके थैंक यू मैम